बॉलीवुड जेह्ड़ा ऐ उन्ने साढ़ी जिंदगी च साढ़े इंडिया च बहुत जैदा प्रभाव पाए दा ऐ बड़ा जैदा इनफ्लुएंस कीते दा लोकें ई जि'यां कि हून बॉलीवुड कुसै बी मुवीज़ च जां कुसै बी वैब सीरिज़ च तुस दिक्खी लैओ जि'यां उं'दा बोलने दा स्टाईल होंदा जि'यां उं'दा चलने दा स्टाईल होंदा हर इक बंदा उ'ऐ नि हां करना चांह्दा हून जेह्ड़ियां गड्डियां न ते ओह् उद्धरा दिक्खियै ते अपने शौक पूरे करने बास्तै ओह् गड्डियां लै दे न लोग जनेहा उं'दा लाईफ स्टाईल ऐ उ'ऐ निं हा लाइफ स्टाईल जेह्ड़े ओह् अपना दे न जि'यां पैह्लें होंदा हा साढ़े भारत च केह् होंदा हा थल्लै बेहियै रुट्टी खंदे हे ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा कि ओह् सारा परोआर हा जेह्ड़ा ओह् किट्ठे बेहियै भु'ञां बेहियै रुट्टी खंदा हा लेकिन हून फिल्में बिच दिक्खी दिक्खियै डाईनिंग टेबल दी इंटरोडक्शन होई दी हून डाईनिंग टेबल आई दे न ते सारे जनें बेहियै डाईनिंग टेबल पर रुट्टी खंदे न ते उ'आं गै जि'यां पैह्लें पैह्लें गड्डियां होंदियां रेहियां मारुति होंदी रेही नैनो होंदी रेही आल्टो होंदी रेही हून टीवी बिच दिक्खी दिक्खियै लोग फार्चुनर लै दे बड्डी बड्डी मरसिडीज लै दे ओह् की के शौक पूरा करने आस्तै

हून जेह्ड़ा घर बिच फर्नीचर होग असें बी उत्थुआं इनफ्लुएंस होइयै असें बी आखना नेईं असें बी इयै नेहां फर्नीचर जेह्ड़ा ऐ ओह् बनाना ऐ उ'ऐ नेहा लाईफ स्टाईल असें अपनाना ऐ ओह्दे बाद ओह् आखदे जि'यां मुवियें बिच होंदा जि'यां ओह् अजकल दे अजकल दा जेह्ड़ा ओह् यूथ ऐ ओह् बड़ा इनफ्लुएंस होआ दा मार कटाई पर आई जंदे न बच्चे ओह्बी सारा किश जेह्ड़ा ऐ सारा सारा जेह्ड़ा गुस्सा ऐ रोह् ऐ ओह्बी उत्थुआं गै आए दा मेरे स्हाब कन्नै अगर मेरे स्हाब कन्नै दिक्खेआ जा ते जेनिफर विंगेट जेह्ड़ी ऐ ना ओह् मेरी रोल मॉडल ऐ जेनिफर विंगेट बड़ी इक अच्छी अभिनेत्री ऐ उन्नै हर इक रोल चाहे उसी नैगेटिव दित्ते दा होऐ चाहे उसी पॉजिटीव दित्ते दा होऐ ओह् उसी अपनांदी ऐ उसी अपना समझियै करदी ऐ ते उस एक्ट बिच जेह्ड़ी ऐ ते ओह् इकदम इ'यां डीप बिच जंदी ऐ तां करियै ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह्दी कोडऐम्म वैब सीरिज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् मेरी बड़ी मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ ओह्दा ओह्दे च ड्रैसिंग सैंस जेह्ड़ा कि उ'नें ई ओह्दे ई जीन्स ते शर्ट पाई दी ही ओह् मिगी बड़ी प्यारी लगदी ऐ ते में चाह्न्नी आं कि अपनी लाईफ च में बी जेल्लै कोई प्रोफेशनल लेडी बनां ते में बी उ'ऐ जनेहा ड्रैसअप करां ओह्दा ड्रैसअप जेह्ड़ा ऐ इकदम एलीगेंट बड़ा ई बधिया ड्रैसिंग सैंस ऐ ओह्दा ते में उसी बड़े अच्छे तरीकै दा एपरीशियेट करनी आं